ہیلو ہاں جی آپ باورچی بول رہے ہیں

بھائی مجھے کھانا چاہیے تھا چکن فرائی چکن فرائی لولی پاپ نان کلچے بھائی میں گھومنے آیا ہوا تھا دوستوں میں جی بھائی تو سر سر سر سر مجھے ہوم ڈیلیوری کروانی ہے ہوم ڈیلیوری کروانی ہے سر میں پاس والے ہوٹل میں رہ کے مل لیتا مجھے آپ کے مجھے بہت تعریف سنی تھی اس لیے میں ہوم ڈیلیوری کروا رہا ہوں اور سر آپ کے پاس اور کیا کیا ہے سر ہمیں یہ بھی بتا دیں اوکے سر اوکے اوکے جی بالکل سر بھیج دوں گا میں اوکے سر اور کیا پرائز ہے ساروں کے اس کے ریٹ بتا سکتے ہیں آپ اوکے اوکے سر اوکے سر اوکے اوکے ٹھیک ہے سر میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر مجھے بس ابھی ہی چاہیے بھجوا دو آپ بارہ بجے تک ساڑھے گیارہ ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے